देखो जी जियां हून साढ़े पढ़ाई दे बिच जियां मतलब के जेह्ड़े बच्चे होदें न पढ़ने आह्ले ते ओह् उनेंगी केह्दी केह्द़ी कि जियां जरूरत केह्दी केह्दी हुंदी केह्दी केह्दी उ'नेंगी कमियां पेई सकदी आं न बच्चें गी केह्दी केह्दी उनेंगी जरूरत होंदी ऐ उनेंगी केह् केह् चाहिदा होंदा ऐ जियां स्कूल दे बिच्च मास्टर होई गे ओह्बी उनेंगी पूरा चाही दे होंदे कि जेह्डे़ जेह्ड़े उंदे कताबां सब्जैक्ट हुंदे नै उनें ओह्बी पढ़ाने आस्तै उंदा जेह्ड़ा पूरा स्टाफ उनेंगी चाही दा ऐ और जेह्ड़े एह् बच्चे होंदे न पढ़ाई ता अज्ज जमाने गी बड़ी गै इक रूरी ऐ और जेह्ड़े बच्चे कि जिनें एह् अक्खीं नी लभदा जिनें सनोंदा नी एह् उनें बच्चें आस्तै मतलब कि अलग अलग स्कूल बने दे होंदे न उनेंगी बी टीचर अपनी सिस्टम कन्नै जेह्ड़ा तां पढ़ांदे नै पर एह्बी जेह्ड़ा एजुकेशन दा शिक्षा दे बिच्च जेह्ड़ा एह् पढ़ांदे न ते इसदे बिच बी जेह्ड़ा क्योंकि अच्छी तरह कन्नै बच्चें ने पढ़ना चाहिदा ऐ अज्ज दे जमाने उप्पर जेह्ड़ी एजुकेशन एह् पढ़ाई ऐ तां एह् बड़ी गै ओह् जरूरी ऐ अज्ज दे जमाने बिच देखो जी जियां हून बच्चे पढ़दे नै अजकल तां उनेंगी मतलब कि केह्दी केह्दी प्राबलम आई सकदी जियां दिक्खो कि हून स्कूल दे बिच्च सबतूं पैहले अज्ज दे टाइम दा इस टाइम गर्मी चला दी यानि कि केहदी केहदी उनेंगी जरूरत ऐ गर्मी ऐ इस टाइम पक्खे उंदी पढ़ाई दा उ'नेंगी पूरा टीचर स्टाफ पूरा चाहिदा ऐ जियां हून होई गेआ कि गड्डियां दिक्खो कि दूर दूर दराज चा लोक जियां औंदे नै ता उनेंगी बी उंदे आस्तै बी गड्डी ऐ जेह्ड़ी ऐ ता ओह् लाना चाही दियां न बच्चें आस्तै स्कूल हर इक स्कूल बिच गड्डियां कालेज जंदे नै तां उत्थै बी जेह्ड़ी ऐ ता होना चाही दियां नै और जेह्ड़े बच्चे न एह् जेह्ड़े लभदा नी जिनेंगी लभदा नी जिनेंगी सनोंदा नी ता औंदे आस्तै बी अलग अलग स्कूल बने दे होंदे नै उनेंगी बी अच्छी तरह कन्नै शिक्षा दी जंदी ऐ